लेबै हमरा लग माँछ अइ मारा पोठी ब्रिकेट रहु भोकुर कोमनकार्प आओर नैनी सौरा इचना सबसऽ नीक माँछ अइ अहाँके भए गेल नैनी आओर गोलरी रहु नैनीमे काँट नहि रहै छै ब्रिकेटमे काम काँट रहै छै बेसी जादा तऽ नैनी मे जे छै ने काँट तऽ रहल नहि छोटकी माँछमे रहल आ बड़का माँछ लेबै ने ओहिमे काँट कम रहल की बुझलियै आ ब्रिकेट मे होइ छै की चाहे छोटका चाहे बड़का काँट सबमे रहत बड़को मे रहै छै काँटा आ छोटको मे काँट रहल की बुझलियै आ सबसऽ फस्टबला जे माँछ होइ छै एगो ऊँ भोंकरी भोकरी जे लेबै ने भोकरी मे स्वाद बहुत कम रहैया चन्नो छै जेना खाइमे स्वाद रहत मीठा मीठापन रहत खाइमे अगर चन्ना खाइ कए खूब स्वाद लागत रोजीना एगो छै ने बहुत मार्केट मे चलते छै जेना रहु माँछ के नाम भेल इचना पोठी रहु भाकुर नैनी ब्रिकेट सौरा गड़ैय गोलही भाँकुर कबइ कतेक भेरायटी के मतलब हमरा अन्जाद सऽ पन्द्रह बीस भेरायटीके माँछ हमरा लङ यऽ हूँ माङुर माङुर के बहुत चलती छै माङुर जादे बिक जाइ छलै माङुरो हँ एक नम्बर माॅंछ छै माङुर भए गेलै आ जेना की अथी कबै भेलै कबै एकबेर हम जुआएल कबै जे छै हँ सिङही गैंचा माँछ तऽ एकसऽ एक क्वालटीके माँछ आबि गेलै हमर पास रिच क्वालटीके माँछ दिआ देब बुआड़ी हँ बुआड़ी बिकैमे कोनो टाइम नहि लागत खासिअत छै बुआड़ीमे कोनो समय मे खाय सकै छियै आब एहिके चलते ओ मार्केटमे बेदर छै नहि नहि पोठी सब आइ नहि अइ पोठी मे हमरा ठीक नहि लगै छै काँट तत्ते रहै छै ने छोट माँछ रहल ने काँटा बीछैमे आ बनबैओ मे बहुत परेशानी भए जाएत हूँ माङुर छै माङुरमे मतलब एगो आओर माँछ भए जाइ छै आएँ हँ हँ कबै जऽ जुआएल रहै छै ने तऽ खाइमे बड़ टेस्ट लगैत रहै छै तऽ सब छै आओर किछु कहू आओर कोन माँछ आओरो कोनो माँछ लेबै नहि पचासी बला तऽ नहि लेबै हँ बिरासी बिरासी बला बिरासी यऽ किए पचासी नहि लेब ओना तऽ अपना गावँ मे नहि ने बिकै छै बनिआँ सबमे बाहर मे बिकै छै रहु आओर कबै ठीक छै रक्खू